जेब्ला आङो बङाइगाव दखानाव गंसे मबाइल लायनो थाङो अब्ला जेब्ला आं गंसे मबाइल लायनो थांदोंमोन आब्ला बे मबाइलनि मुंआनो जाबाय रेलमि टेन प्र आरो बे रेलमि टेन प्रखौ दखान मालिकआ आंनो नायनो होबाय नायनो होनायाव बुंबाय मबाइलआथ' गोदान दाख्लैसो फैनाय बारा गोबाव साननै सानथामल' जादों अब्ला आंबो बुंबाय दे एसे नायनि र' केमेराफ्रा माबादि होनना बुंबाय केमेरा मोजाङानो बुंबाय आरो दखानदारा मबाइलखौ नायहोयालासेनो ओरैनो हरबाय नायहोयालासिनो ओरैनो हरनायनि उनाव जेब्ला आं न'आव लाबोनानै नायफैयो अब्ला मबायल मबाइलफ्रा मबाइलनि डेथफ्रा पेल थांनाय गोजा आरो मबाइलआबो गाज्रि जाखानायसोमोन आरो गाज्रि जाखानानि उनाव गावसोर फोसाबनानैसो फान्नाय फानफिनायमोन आरो बे फानफिननाय फानफिननायखायनो गावसोर नायहोयासै आरो जेब्ला न'आव लाबोनानै नायफै नायफैयो अब्ला नुबाय मबाइलआ खुलि खुला खालामनानै गोदान बानाय फिननायसोमोन आरो बे गोदान बानायफिनायखौ साननै सानथामनि उनावनो मबाइला गाज्रि जानो हमबाय आरो बे गाज्रि जानायखौ जेब्ला फोसाबनानै हैफिनो अब्ला बुंबाय गावसोर दखानदारा मबाइलाथ' गोदानसोमोन दानो मानो बिदि जाखो होनानै बुंबाय गावसोरो आमफ्राय गावसोरो फोसाबनानै हरफिनबाय आरो गावसोरो बुंबाय मबाइला फुरानासो होननानै बुंफिनदोंमोन होनबा आमफाय गावसोरो बुंफिनबाय मबाइलाथ' गोदान दाख्लिसो लन्स जादों दाख्लिसो फैदों बियो होनानै बुंबाय जेब्ला मबाइला फुरानासोमोन अब्ला गावसोर गावसोरथ' गोदान लायनाय समाव नायहोयासैबोना बिनि थाखायनो आरो गावसोरो रेमखौ ओइथ बिनायाव रेमखौबो सिक्स हरबाय स्ट'रेसखौबो टु पिफ्टि सिक्स बिनायाव वान टुइन्थि ओइट हरबाय आरो फै मबाइलनि बेसेनखौबो बिसोरो बारा लाखिबाय आरो बारा लाखिनानै बुंबाय रेमाबो ओरै ओरै होनानै बुंबायमोन आङो होनबाबो गावसोरो होनबाय नों बिदिसो बिखादोंमोन ओंखायनो जोंबो बिदि हरबाय होनना बुंबाय आरो द' दखानदाराबो उल्था उल्था बुंनो हमबाय आमफ्राय आंबो बारा बुङासै आरो जेखौ बुंदों बेखौ ला गनायना लाबोबाय आरो दखानदार मालिकफ्रा बुंबाय गोदावसोराव बिदि बुंलाबायनो नाङा जोंहाबो दखाननि नाम थाङो होननानै बुंबाय जेब्ला दखाननि नाम थांगोन अब्ला जोंनाव कास्टमारफोरानो फैनाय नङा होननानै बुंबाय दखानदारफोराबो आरो मबाइल फाननोबा बिसोरबो बिदि फाननाङाना जेखौ बिदों बेखौ हरनांगौ मानो थगायनानै हरनांगौ कास्टमारफोरनोबो कास्टमारफोरनोबो मोजाङै मोजां रायलायनानैसो मबायलखौ फाननांगौना बिदि जानांगौ बिसोरबो होनबासो गावसिनाव कास्टमार हाबगोन बिनि थाखायनो मबाइल मबाइल दखानदारफ्राबो कास्टमारजों खुला खुलियै मोजाङै मोजां जेखौ बिदों बेखौ हरनांगौ जानला मोनला खालामनो नाङा होनबासो दखा होनबा दखाना देबलाब जानाय नङाना गोदोनानै थागोन आरो बायग्राफ्राबो बे दखानाव बायहैनाय नङा बेनि थाखायनो मबाइल मबाइल बायनाय समाव कास्टमारफ्रा जेखौ बिदों बिखौ आरो रेसनि बारा दामखौ लानो नाङा मिनिमाम रेसखौ लानांगौ दाम बारा लायोबा जिएसटि